जदूं अ'ऊं निक्का जेहा हा तां मिगी अपने घरै थमां उबड़े जंगल गली जाना बड़ा गै शैल लगदा हा की जे उत्थें मेरे नानी दा घर बी ऐ हा होर मिगी जिस बेल्लै बी कदें कुदै छुट्टियां होंदियां हियां तां में छुट्टियें च अपने नानी घर जंगल गलियै जंदा होंदा हा की जे नानी मेरियां बहुत गै चंगियां हियां उत्थै जाने दा इक्कै मक्सद होंदा हा नानी हुंदे घर जाइयै देसी घ्यो थ्होंदा हा खाने आस्तै कन्नै कन्नै जिसलै असें घरै ई औना होंदा हा नानी दस्स रपेऽ बी दिंदियां हियां कन्नै कन्नै दुद्ध घ्यो दी उत्थै कोई कमी निं ऐ ही तां करियै जेह्ड़ी मेरी बचपनै बिच जदूं निक्का होंदा हा तां मेरा बार बार उत्थें गै जाने ई मन करदा हा